ٹریل رننگ یہ ایک ایسی ورزش ہے جو پہاڑوں جنگلوں میں قدرتی راستوں پر کی جاتی ہے اس میں زمین ہموار نہیں ہوتی اس لیے زیادہ چیلنجنگ اور دلچپس ہوتی ہے اس اسکرین وقفے اس ورزش میں کچھ دیر تیز دوڑ لگائی جاتی ہے مثلاً تیس سیکنڈ پھر تھوڑی دیر آرام یا آہستہ چلنا مثلاً آئس ایک منٹ ہے ایک منٹ پانی اینٹی انٹول ٹرینگ اس میں دوڑ کو دیگر جسمانی مشقوں جیسے جیمنگ اسکواش کے ساتھ ملایا جاتا ہے